मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते दो विच्छल पिछले एक साल हम लोग घूमने गए थे वहाँ की झील बहुत अच्छी थी और यहाँ के लोग और वहाँ पर मौसम इतने अच्छे थे घूमने में बहुत अच्छा लगा और उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने गए झील के पास और उनके साथ तरह ताने बहुत अच्छा लगा और उनके साथ घूमने उमने में और जैसे कि कोई अच्छा चीज़ है हम लोग करते हैं जैसे आज अपने और यह साल हम लोग अच्छे नम्बर लाए तो हमें बहुत अच्छा लगा बहुत यादगार बहुत देख घूमने के लिए हम लोग यहाँ गए थे वहाँ बहुत अच्छा लगा फिर उसके बाद कहीं दोस्तों के साथ पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगा पिछले एक साल से हम लोग घूमने गए फिर उसके बाद जो होता है दोस्तों के साथ साथ ही हम लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं एक साल पहले बहुत अच्छा लगा फिर दोस्तों के साथ पढ़ाई बहुत अच्छा लगा हम छोड़ कर उसके बाद बहुत और घूमने जाते हैं मौसम अच्छा होता है वहाँ कि जगह बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से मतलब दोस्त लोग के साथ घूमना और वहाँ पर जाना वह बहुत अच्छा लगा और सब फ़ैमिली छोड़